मोबायलान म्हाजी जीण सोंपी केल्ली आसा कोवीडान मोबायला खातीर आमी ऑनलायन शिक्षण घेवूंक पविल्लीं आसा मोबायला वयल्यान आमकां घरा बसून ऑनलायन शॉपिंग करूंक शकता युट्युबाचेर बरे बरे व्हिडियो पळोवून शिकपाक मेळटा मोबायला खातीर आमी एकामेका कडेन सोंपे तरेन उलोवंक शकता व्हिडियो कॉलाचेर आमकां एकामेकाक पळोवन उलोवपाक मेळटा चॅटिंगूय करपाक मेळटा तर आमी मोबायलावयल्यान फोटोज आनी व्हिडियोज रेकोर्ड करूंक शकता संवसाराच्या खंयच्याय कोनशाक आसल्यार मोबायला वयल्यान एक कॉल मारून उलोवपाक मेळटा अशें तरेन मोबायलाचे खूब फायदे आसात